ہمارے علاقے میں ایسے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں جن میں کھیلوں کے شعبے شعبہ کے ذریعے دماغی صحت اور مجموعی صحت کے بارے میں بیداری پیدا کرتے ہیں دماغی صحت کو درست کرنے کرنے کو گلف اور کھیل کھیلا جاتا ہے جو کہ دماغی صحت کو درست کرنے میں مدد کرتا ہے